ہلو جی اوبر سے بات کر رہے ہیں سر جی جی سر غفران بات کر رہا ہوں سر آپ کے ڈرائیور ہیں رنجیت میرے ساتھ سر ایک تو انہوں نے آنے میں کافی لیٹ کر دیا اور سر میری فلائٹ تھی دہلی ٹو ممبئی وہ میری مس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو سر ایک تو یہ اپنی غلطی نہیں مان رہے کہ میری غلطی ہے اور دوسری چیز یہ بحث کر رہے ہیں اب میں نے ان کو پیمنٹ کر دی ہے میں نے ان کو فون پے کرے ہیں چار سو باون روپئے تو سر وہ آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ مجھے یہ ریفنڈ کرے جائیں آپ میرا رائڈ چیک کر سکتے ہیں میں کتنا اوبر یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے نا سر ایسے تھوڑی ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں سر ایسے نہیں سر مجھے ریفنڈیبل چاہیے اماؤنٹ فرسٹ ٹائم ہوا ہے میرے ساتھ سر آپ کی سروس اچھی ہے میں مانتا ہوں نہیں نہیں نہیں سر ایسے پاسیبل نہیں ہے سر میں میں ریفنڈیبل چاہتا ہوں آپ سے فون پے پر آپ ریکویسٹ نمبر دے دیجیے مجھے بس میرا ریکویسٹ نمبر جو ہے نا آپ مجھے ریکویسٹ نمبر دے دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے بولیے میں ری ٹھیک ہے نائن ٹو ون فور زیرو تھری فائیو ٹو ایٹ نائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر نوٹ کر لیا میں نے ٹونٹی فور آورس میں میرے پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے کتنے سکسٹی پرسنٹ نہیں سر آپ ہنڈریڈ پرسنٹ ہی کرائیے سر سر ایسے تھوڑی ہو گا سر نہیں سر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پوری ہنڈریٹ پرسنٹ ریٹرن کرائیے میری ٹھیک ہے اوکے سر اوکے سر تھینک یو سر